हेलौ सार हेलौ हेलौ आं माबा नामबो होनांगौ नामा सार जिउनि फिफा आंनो गारजेन माबा बे उन्दैनि थाखाय मानि लिभ नांगौ मोन मा होनो रेहाय नांगौमोन आरो सानसेनि सारा अननानै रेहाय होगोन ना जानाया बे नखराव एसे गोनां फुजाथार दंमोन आरो गाबोन हाय बेखायनो गाबोन सानसेखौ सारा अननानै रेहाय होबा मोजां जागौमोन नामा औ सार अ'

औ औ औ औ सानसेनि थाखाय सार एसे एंगारनो हायै खामानि जाबाय नालाय नखरनि फुजा बेखायनो दे सार बुं औ औ औ नखरनि औ औ औ दे सार दे औ दे औ औ औ दे दे सार औ औ सार जागोन औ जागोन सार दे गाबोन सानसेनि थाखाय दे दे सार